انٹرنیٹ سے بینکنگ اور لین دین کا طریقہ تبدیل کر دیا ہے آن لائن بینکنگ کے ذریعے اپنے بینک کے کھاتے کو منظم کر سکتے ہیں بیلینس کر سکتے ہیں اور پیمنٹس کر سکتے ہیں بینک جانے کے بجائے آن لائن بینکنگ کو ترجیح دیتا ہوں یہ سروس بہت ہی اچھی ہے یہ تیزی سے اور آسانی سے کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور بینک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور بیمہ میں بیمہ بھی کرتا ہوں میرے پیسے اور خصوصی معلومات کی حفاظت ہوتی ہے اور نہ بینک جانا پڑتا ہے